हमारे गाँव में संस्कृति का कार्यक्रम कई प्रकारों से किया जाता है जैसे की नाटिका हुआ और वह आगे जाकर गाँव में पहले प्रदर्शन दिखाते हैं उस उनके बाद गाँव में उनके लोग उन्हें लोगों की सहर्ष या आशीर्वाद मिलती है उनके बाद में आगे जाकर भी कोशिश करना करता है प्रारम्भिक सुविधाएँ हैं जैसे